अपन गाँवमे सिंचाइके सुविधा अछि कि नहि छै अपन गाँवमे सिञ्चाइके सुविधा छै अपन जैसे खेत छै ने ओकर साइडमे एक जगह बोडिङ्ग लगल छै से खातिर सिञ्चाइसँ कोनो दिक्कत नहि होइ छै आओर सिताइ सिञ्चाइसँ जे छै ओतऽ कोनो दिक्कत नहि छै ओतऽ सभ नीक छै आओर सिञ्चाइ जमीनमे कोन कोन फसल रोपल जाइ छै सिञ्चाइ जमीनमे जे छै ने जैसे मखाना रोपल जाइ छै धान लगाबल जाइ छै अऽ सिंचाइसँ जे छै मखाना भी लगाबल जाइ छै बहुत सारा आब सिञ्चाइसँ मतलब निराकरण पाबै खातिर जे छै से सरकार जे छै किसान लोक खातिर एक मतलब सुविधा निकालल छै जकर ब्लॉकमे जाइके उहाँपर ही रजिस्टर कराबै पड़ै छै ओकरा खातिर सिञ्चाइ खातिर जे छै एकटा मतलब बोरिङ्ग देबल जाइ देबल जाइ छै आओर ओकरासँ जे छै मतलब बिजली बिल जो पैसा जे छै बहुत कम लगै छै ओकरासँ होइ छै सिञ्चाइ जे एकदम आराम सँ किसान करि सकै छै लोक अपन खेतमे मतलब अऽ अऽ अड्डाके बीचमे जे छै नाला बनाकऽ आरामसँ सिञ्चाइ करै छै से ओकरा खातिर कोइ दिक्कत नहि छै आओर सभ नीक छै अर ओकरा सभ मखाना आओरके खेती करल जाइ छै जेकरासँ हमेशा जे छै ने मतलब दस दिन पन्द्रह दिनमे एक सप्ताहमे पानि पटाबल जरूरत पड़ै छै आओर जैसे धान छै धानोमे जे छै ओकरोमे दू मतलब महीना पन्द्रह दिनमे पानि पटाबल पड़ै छै आओर धान एसन खेती छै ने बिना पानिके मतलब होबे नहि करै छै मखाना भी ऐसने मतलब फसल छै जेकरा बिना पानिके ओ फसल मतलब होबे नहि करै छै सेहि खातिर ओकरा लए सिञ्चाइ करल जाइ छै आओर सिञ्चाइ करलासँ कोइ मतलब दिक्कत नहि होइ छै पानि उनी पटबैमे कोनो दिक्कत नहि होइ छै सरकार ओहि खातिर व्यवस्था करल छै तऽ ओकरा खातिर सिञ्चाइसँ मतलब कोनो दिक्कत नहि छै सिञ्चाइके बहुत जादा सुविधा छै हाँ तऽ एकदम नीक छै तऽ आरामसँ फसल करल जाइ छै